हरि ओम साईं हरि ओम हा असां छा आहे नएं घर में शिफ्ट करण वारा आहियूं सुभाणे परींहं त मूंखे हिकु टी वी ऐं हिकु वॉशिंग मशीन इहे ॿई खपंदियूं हुयूं शयूं हा ऐं टी वी हुजे घटि में घटि पंजवंजाह इंच हा ऐं उहा बि कम्पनी मां एल जी हा ॿीं माना छा आहे असांखे पहिरियों एल जी हुई उहा ॾाढी सुठी हली हिन करे हाणे एल जी ई खपे जे कॾहिं तव्हां सजेस्ट कंदुव त ॿीं बि काई वठी सघिबी न सजेस्ट कंदा तव्हां त

अच्छा अच्छा पर पंजवंजाह इंच हुजे पंज पंजवंजाह इंच नंढी न खपे

हा स्माट खपे न त अॼुकल्ह त स्माट थियूं हलनि न हा हा हिकदमि उहा सैमसंग जी हुजे हले

चारि माण्हू आहियूं चारि चारि माण्हू आहियूं ख़ाली हा ॿारहां लीटर त हुजे न हा फुली ऑटोमेटिक हुजे ई झंजट न खपेनि कंहिं बि ॻाल्हि जा हा फुल हा फुली ऑटोमेटिक हा हा पंजवंजाह हज़ार पूरा अच्छा त हाणे त ऑफर्स बि हलनि पेयूं जाम ऐं ॿियो ॿियो ॿुधो मूंखे ओल्ड टी वी एक्सचेन्ज में खपे इअं उहा काॾे कयां न त टी वी उहा एल जी जी आहे न उहा बि उहा ॿाएतालीह इंच आहे हा उहा बि स्माट टी वी आहे

उहा हेॾी महांगी वरिती आहे पंटीह हज़ारे वरिती आहे हाणे हुनजा टे हज़ार ॾींदव ख़ाली तंहिं खां वरी कंहिं धर्मशाला खे ॾेई छॾिया न त इन्जोय था कनि न हा हाणे तव्हां टे हज़ार ॾींदुव त कहिड़े कमु ईंदा मूंखे न हले थी सुठी हा पर हले थी सुठी टी वी इअं न बंदि न आहे हा एक्सचेन्ज ऑफर त न न इनकरे त नईं था वठूं न पर पंजवंजाह हज़ार पंजवंज़ाह पंज हा पंजाह पूरा था लॻायो पंजाह न न मोकिले ॾींदुमि मां तव्हांजे पंजवंजाह हिन कुले ते खणी विंदुमि छा पंज सौ न पंज सौ भाड़ो जाम आहे हरूभरू हितां न हुतां असां खां तव्हां वठो था पैसा जाम हा हा हा जे को हुजे ठीकु आहे हा हा हा हा हा हा हिकदमि एडरेस मां ॾियांव थो उते मोकिले छॾिजो हा ठीकु आहे ठीकु आहे हा ओ के ओ के

जय झूलेलाल